اُردو زبان بہت پیاری زبان ہے اور یہ بہت دلچسپ زبان مانی جاتی ہے اِس کی بہت ساری خصوصیات ہیں اِس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو بہت اچھی لگتی ہے چاہے وہ اُردو کا جاننے والا ہو یا پھر نہ ہو اُردو زبان اُردو زبان ہے ہی اتنی پیاری زبان اِس کے اندر شاعری اِس کے اندر واقعات اور اِس کے اندر کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ تمام لوگوں کو دلچسپ بنا دیتی ہے اور جو لوگ اِس زبان کو نہیں جانتے ہیں وہ اِس زبان کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ اُس زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ کر کے اُس میں باتیں کرنا اُس میں شاعری کرنا لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے یہ اُردو زبان کی بہت خاص بات ہے اور اِس کے علاوہ اُردو زبان کا سیکھنا بھی آسان ہوتا ہے اور اِس اِس اِسی طریقے سے اُردو زبان کی کتابیں بھی پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے ہم لوگ اپنے جگہوں پر اور اپنے اسکولوں میں اُردو زبان میں ہی باتیں کیا کرتے ہیں اور اُردو زبان کو ہی بولتے ہیں کیوں کہ اِس زبان میں ہم لوگوں کو ہماری تاریخ اور ہماری ثقافت کا پتا چلتا ہے اور اِس میں ہماری تہذیب کا بھی پتا چلتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے ایک مِثال اور ایک علمی نمونہ ہے